हाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं जब दौड़ के लिए निकलती हूँ सुबह अपनी दोस्त के साथ तो मैं मेरे घर से कुछ दूरी पर मिलिट्री पार्क पड़ता है तो मैं हमेशा अपने घर से मिलिट्री पार्क तक जाती हूँ तो मैं वैसे तो एक समय का पता नहीं चल पाता है कि मैं कितने समय में पार्क तक पहुँची हूँ तो इस चीज़ को सुधारने लिए और अपनी दौड़ को ट्रैक करने के लिए मैं हमेशा एक जी पी एस घड़ी का यूज़ करती हूँ अपने साथ मैं हमेशा उसको हमेशा लेकर जाती हूँ सुबह ताकि मैं इस चीज़ को ट्रैक कर पाऊँ कि मैं कितने समय में पार्क तक पहुँच पाई हूँ तो मैं हमेशा जी पी एस घड़ी का यूज़ करती हूँ और जो मेरी दोस्त है उसके पास एक रनिंग ऐप भी है तो वह उसके थ्रू हमेशा अपनी दौड़ को उसको ट्रैक करती है कि वह कितने समय में जो पार्क तक है वह पहुँच पाई है तो इससे हमें काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिल जाती है